आङो बे रायमना नेशोनेल पार्कआवहाय बेराय लायखाना आङो खबर लादोंमोन आरो माबायदि दा थांजागोन ना थांजाया औ अ बिदि जानान दं ना सिटुएशोना होमबा अ होमब्लालाय मबे टाइमावहाय थांब्ला साबसिन जागोन मबे मान्थावहाय अ होमबा बिदि टाइमावहाय थांसै ओमफ्रायहाय जेनेबा बेरायनाय टुरनि पेकेजफोरा मारै मारै थानाय आरो गारिनि माबाफोरा पेकेजफोरा

आमफ्रायहाय आमफ्राय बेवहाय गेस्ट हाउस थ' दंखायो आमफ्रायहाय टेन्ट हाउस थानो पारमिस'न दं नामा होमब्ला सुबुदियाथ' दंजोबखायोआनो जाहैबाय ना गासिबो जीप साफारिबो मोनगोन आरो गेस्ट हाउसबो दङ जाहैबा ओमफ्रायहाय टेन्ट हाउसखौबोथ' थानो गोसोबा थानो हागोन ना दे होमब्लाय नेक्स्ट टाइमावहाय एप्रिल मान्थावहाय थांसै बेखौ नेथ'नसै अब्ला दा थांथला दे होमब्लाय अ दे दे होमब्लाय हामबायसै दे दे औ